हैलो में में मैनेजर बोल्ला ना उद्धरा टैंट हाउस दा आहो आहो अच्छा अच्छा डैकोरेशन करनी अच्छा पैसे दा दिक्खो हू'न थोआढ़े पर डिपेंड करदा जिस स्हाबे दा तुस करागे मतलब पूरा कराना तुसें अंदर बी बाह्र बी अच्छा हां ते जेह्ड़ा मतलब खाने पीने आह्ला प्रोग्राम रक्खना जे हलवाई बगैरा ओह् बी असें करने जां अच्छा ते डी जे डुजे बी सारा किश हैनी हां ओह् अच्छा फ्ही पूरा फाइनल गै करना असें हैनी फाइनल दा फ्ही खर्चा कोई एह्दे च सारा किश होई जाना चार लक्ख धोड़ी होई जाना आहो सारा किश एह्दे च हां जी हां थोह्ड़ा करगे कोशश अगर हां ठीक ऐ कोई गल्ल नी बै बे ब्याह् कोह्के म्हीनै ऐ अच्छा अच्छा कोई गल्ल नी ठीक ऐ होई जाह्ग हां ठीक कीता फ्ही होर बी डेटां आई जन्दियां नी केईं बारी हां लिखी ओड़गे लिखी ओड़गे ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा फ्ही